हॅलो बस सर्वीस म्हाका बेंगलोर टू चेन्नाय वोसों मुरे टिकेट बूक कोरपा जाय आहली तुमगे रेट कितू एश आहा म्हाक आनी सपोज म्हाका म्हळ्यार एकटें गेल्यार कितू आसतोली रेटू बेंगलोर टू चेन्नई एकटें गेल वोसोन येवपाची काय वोचपाची आं ओके ओके आनी सपोज फॅमिली घेवन वोयत जाल्यार मागीर अेशकोन्न कितें डिस्कावंट बीन आहा आनी सपोज एक डिसेंबर सॉरी मे बीन काड्ल जाल्यार सिजन वायज एशकोन्न कितें चेंज जाता रेट आनी सपोज ती आत काड्ल आनी म्हुळ्यार मागीर वोसों जाय आत काड्ल जाल्यार सेम रेट आसतोली काय मातशें डिसकावंट आसतोलें

आं ओके आनी भुरगीं बी आहाय जाल्यार तेंका हाफ रेटू ओ फूल रेट ओके आनी आतां हालीं एशकोन्न धा वोर्सां जालें जाल्यार तेंकां हें लागतोली फूल टिकेटू हाफ कोरपा जायना तेश कोन्न आं ओके हांव मागीर सांगता तुका मागीर फोन कॉल करून सांगता जाय जाल्यार ओके थँक्यू